हैलो हम विजय कुमार बाजय छी ग्राम पोस्ट बाल्हा वाया सुखपुर जिला सुपौलसँ पिन नम्बर पचासी एक्कैस तीस मोबाइल नम्बर नाइन डबल जीरो सिक्स डबल जीरो फोर सिक्स सेवेन जीरो हम अहाँके अथीसँ जे छै फ्लिपकार्टसँ ऑर्डर केलहुँ रहय कुछ सामानसभ यानिकि चीनी तेल एकटा घड़ी तऽ ओहिमे चीनी के गुणवत्ता जे छै बहुत खराब बुझा पड़ल ठीक छै आओर घड़ी जे छै ओ खराब छै तऽ एकर जे छै ओ रिटर्न करयके लिअ डिलिवरीकऽ की तरीका छै ओ हमरा बताबु जेकि ओकरा जे छै रिटर्न करबए किआकि तेल के जे छै न ओ लोकल प्रोडक्ट तेल दय देलकए हम ओकरा स्कूटरके बात केलिए रऽ ओहिपर देनहुँ रहय स्कूटरके लेकिन ओ महात्मा भेज देलक ओम्हरसँ तऽ एहि लके जे छै ओ रिटर्न करयके छै हमरा एकर आपसी करयके लेल तरीका जे छै कोनो पूछिकऽ बताउ जे केना आपसी करबै